मुंहिंजी पसंदीदा किताबु आहे ग़रीबी ऐं सफलता इहा हिन लाइ मूंखे पसंदि आहे की हिन में हिकिड़ो ग़रीबु भाई हुओ उहो ड्राइवर हुओ ऑटो हलाईंदो हुओ त हुन जामु महिनत करे पंहिंजे पुट खे पढ़ायईं लिखायईं ऐं हिकिड़ो सुठो डॉक्टर ठाहियईं त याने हुन सफलता पाई पंहिंजे ॿार खे बि डॉक्टर ठाहियईं त इहा मूंखे जीवन इहा मुंहिंजे जीवन जी पसंदीदा कहाणी आहे ऐं हिन में मूंखे हिन लाइ दिलचस्पी आहे त महिनत करण सां सभु हासिल करे सघूं था ऐं जीअं हिन महिनत करे पंहिंजे पुट खे डॉक्टर ठाहियईं ऐं सफलता हासिलु कयईं